हमारे यहाँ गाँव में अच्छा शौचालय नहीं है क्योंकि गाँव के स्कूल में सरकार पैसा लगाती है मतलब सरकार सरकारी स्कूल ज़्यादा होते हैं तो सरकारी स्कूल में मतलब अच्छे तरीक़े से ब्रेंच नहीं और शौचालय वग़ैरह अच्छे नहीं उपलब्ध होते हैं अगर बात किया जाए तो किताब किताबें उनको निशुल्क रूप से दी जाती हैं उसके साथ दूध और अंडा ये सारी पौष्टिक चीज़े भोजन के रूप में उन्हें खिलाई जाती हैं ऐसे सुधार जो नियमित रूप से गाँव जो गाँव में है इस गाँव के स्कूलों में गवर्नमेंट के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करवा के की जाती है कि लोग अच्छे से अच्छे शिक्षा ग़रीब के बच्चे भी अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करें निशुल्क रूप से बेग किताब ड्रेस ये सारी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध करवाई जाती है और सरकारी गवर्नमेंट इस्कूल में पैसा भी नहीं लगता फ़ीस के लिए तो ऐसी ऐसी जो चीज़े सुधार में लाई जा रही हैं